आइ जे हम पँखा खरीदके अनलहुँ ओकर कण्डेन्सर खराब भऽ गेलै मतलब बहुत स्लो चलै छै पावर कमि गेलै कण्डेन्सरके दोसर कण्डेन्सर लगाबऽ पड़ल ओ आवाजो बहुत करऽ लागलैए वाइरिङ्ग ओकर खराब लागै छै भऽ गेलैए ग्रीसिङ्ग भी करबऽ पड़त आवाज तऽ खैर बहुत कऽ रहल अइ